नमस्कार सारे लोकें गी मेरी तरफा ते अज्ज अ'ऊं गल्ल करना चाहन्नी आं कि केह्ड़ियां जेह्कियां इंडिया दी प्लेसस जेह्ड़े शैल न असें जाना चाहिदा जेह्ड़ियां साढ़े बच्चें लेई बी शैल ऐ बे बे फालतू इ'यां जगहा जगहा घुमने आह्ली शैल ऐ असेंगी शैल चीजें आह्ली जगह् बी जाना चाहिदा उं'दी हिस्टरी पता करनी चाहिदी ते उत्थै जाना चाहिदा ते अऊं आखना चाह्न्नीं जेह्ड़ा साढ़ा देश ऐ भारत इत्थै बड़ी सारी शैल जगहां न दिक्खने स्टेट बिच्च ते पेह्ली थाह्र तुसेंगी सनाना चाहन्नी आं अ'ऊं एह् ऐ माता वैश्णो माता वैश्णो जेहड़ी ऐ एह् बड़ी माता दा स्थान ऐ एह्दा इतिहास बी ऐ ते एह इत्थै दूरा दूरा लोक दर्शन करन आंदे एह् इंडिया बिच्च ऐ एह् जम्मू कश्मीर च ऐ मंदिर ऐ ते त्रिकुटा त्रिकुटा प्हाड़ बिच्च माता बसदी माता वैश्णो देवी बसदी ऐ त्रिकुटा प्हाड़ बिच्च

जम्मू तू बड़े बड़े दूर दूर दा लोक दर्शन इत्थै करन आंदे

ते एह्दा बी इक इतिहास ऐ ते दुई जेह्ड़ी जगहा ऐ ते ओह् ऐ ताजमैह्ल ताजमैह्ल त तुसें सारें गी पता होना कोस बनाया एह् शाहजहां ने बनाया हा मुमताज दी याद बिच्च बनाया हा उत्थै बी दूर दूर शा लोक आंदे बाह्रा दा लोक आंदे दिक्खने गी ते बाह्रा आंदी इन्ने लोक आंदे दिक्खने गी ते जाना चाहिदा ते हून अ'ऊं तुसेंगी सनाना चाहन्नीं ते साढ़ा लाल किला ते एह्दी बी हिस्टरी ऐ इत्थै एह् दिल्ली बिच्च ऐ ते इत्थै बी लोक दिक्खने गी आंदे इसी बी दूरा दूरा दा आंदे ते अ'ऊं तुसेंगी आखना चाहन्नीं तुस अपने बच्चें गी बी लेइयै जाएओ घरूं बे फालतू जगहा घुमने शैल ऐ शैल शैल जगहा भेजो ते उत्थै हिस्टोरिकल जगहा हिस्टरी ऐ ओह् साढ़े भारत दी ते बाह्र जाने दी जरूरत गै नेईं अपने इंडिया बिच्च शैल शैल जगहां न ते तुस इंडिया गेट बी दिक्खी सकदे ओह् बी दिल्ली बिच्च गै ऐ ते उत्थै जाना चाहिदा दिक्खना चाहिदा इन्नी शैल शैल जगहां न साढ़ै इत्थै इंडिया बिच्च ते गोआ बी शैल जगहा अगर ब थुआढ़े जागत भई हिस्टोरिकल जगहां नेईं जाना चांह्दे ते गोआ ओह् बी शैल जगहा उत्थै बीच ऐ घुम्मी लैंदे ते शैल बी जगहा ते जाना चाहिदा उत्थै बी